अ नोंथ' खाथि खाथिखाथ' नोंनिया मा मा माइ गायदों देग्लाय

आंबो बिदिनो माइब्रा माइसा बे रनजित दङ

दरिया गायदों ओमफ्राय दामफ्रा दामफ्रा बेसे अ ए माइरंखौ होनदों आं सल्लिस अ आं जानो लुबैदोंलै माइसा नोंनिया माइआ हाबाय अ हैद माइसा हरलै आंनिया मोनाखैना दाबो दे दे बिदि अ आंनिया हाथ'आखै थ' आंनिया हाथ'आखै बेनिखायनो जानायनो लुबैदों आरोखि आं

ओमफ्राय माइया मा मा सोलिनानै दं माइआ दा माइआ मा दाम सोलिना दं ए ए बिदि जागोन हैद देनांहाय फानहैगोनना आं दस मनसो फानहैनो हागौ मोजां जादों माइसा फानहैगोन आं दा पन्द्र' माइआ मोनाखैनो दहलानिदा माइआ गोथांयैनो दं

मा र'

माबाबो जानो लुबैदोंमोन आं माइब्रा हायाखै

हाब नांगौमोन नांनायालाय मोनाखैना आंनिया दे दे औ दे होनब्ला होनब्ला जाबाय